हाँ मैंने एक बडे़ समूह के लिए भोजन बनाया है हमारे यहाँ एक बार रामायण पाठ का आयोजन हुआ जिसमें कि तीन सौ से चार सौ लोगों का हम लोगों ने निमंत्रण पत्र भेजा था उस समय हमने वो भोजन अपने हाथ से तैयार किया था कई तरह तरह के पकवान बनाए थे और वो भोजन भी बहुत स्वादिष्ट बना था जिन लोगों ने उस भोजन को खाया था उन सभी लोगों ने हमारी बहुत ही प्रशंसा की थी उस प्रशंसा से हमको भी बहुत खुशी मिली और ऐसे समूह का भोजन हम अक्सर बनाया करते हैं और हमने बहुत बार बनाया है और हमारा ये ये हमारा है कि हम और भी आगे अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोग्राम होता है तो हम तरह तरह के भोजन बनाते हैं और जैसे कि हमने खीर पूड़ी आलू का सब्जी मटर पनीर इत्यादि इतने आइटम बनाए थे जो कि उन लोगो ने खाए और उनको बहुत अच्छा लगा